हेलो खुश रहियै खुश रहु आनन्द रहु अच्छा जी हँ हँ

हँ हँ अच्छा अच्छा हँ हँ हंँ हंँ हंँ हंँ हंँ

अच्छा रुकु पहिने अहाँ ई कहू जे अहाँकेँ कोन तरहके अशान्ति अछि अशान्ति मने कोनो विघ्न बाधा जे कतहुँ जाइत छी काज नहि होइया काजमे विलम्ब होइया या कओनो कठिनाइके सामना करै पड़ैया या रातिमे भूत प्रेतके बाधा अधिक देखैत छियै अशान्ति कैएक प्रकारके बहुत रास होइत छै जाहि से कि रात्रिमे से हँ आ अच्छा रात्रिमे जे किछु देखैत छियै सपनोमे देखैत छियै किछु

हँ की सपनामे की देखैत छियै जेना अच्छा अच्छा अच्छा जे देखैत छै हुनकर सभकेँ अहाँके अथि अछि जन्म कुण्डली अछि या डेट ओफ बर्थ अछि कओनो तरहके चाहे जाहि से हम ग्रहके कोनो उपचार कऽ सकी या ग्रहके देखि सकी कुण्डली वगैरह एहि अहाँके या चाहे घरमे परिवारके जे गार्जियन होथि ओहिके हँ हँ तऽ पहिने अहाँके कुण्डली हमरा देखाबऽ पड़त कुण्डली देखेलाके बाद ओकर की परिस्थिति छै कोन ग्रहके कारण छै ताहि ग्रहके अलग अलग हिसाब से मुहूर्त होइत छै सभके एके मुहूर्त नहि हेतै जेनाकि नवोग्रह छै तऽ नवोग्रहके कोन ग्रहके कोना शान्ति करी कोन दिन पूजा करी तऽ ई सभ अहाँके ओहिमे देल जायत तऽ पहिने अहाँ यदि ओ कुण्डली देखा दी अहाँ अपन देखाबी या घरके गार्जेनके देखाउ ताहि हिसाब से हम अहाँके कोनो अथि बात कहब आ तहन जे अहाँ जे तखन हम अहाँके मुहूर्त जे छै से अहाँके हम कहब